हेलो हँ बोलू हँ हँ हमरा पास हइ कथिके पौधा लेबयके हइ कथिके पौधा लेबयके हइ यहाँ तऽ बहुत पौधा छै आमके छै कटहलके छै

हँ हँ सभ कुछके पौधा उपलब्ध छै हम सीतामढ़ीमे रहैत छी हँ हँ हँ हँ दू सएके हइ पाँच सएके दू सएके हइ पाँच सएके हइ हम्म

सीतामढ़ीमे रहैत छी नर्सरीमे

हँ आमके लतामके कटहलके ली लीचीके सरीफाके सभकिछुके पौधा छै ऊँ हमर सात बजेसँ लऽ कऽ चारि बजे तक अहाँ जखनि आ जायब तखनि अहाँके पौधा मिल जायत ठीक छै अहाँ जखनि आयब हँ हम दोकानेपर रहैत छियै अहाँ जखनि एबै नऽ तखिनते मिल जायत एहि लऽ कऽ बतैब कम होइत रहतै अच्छा ठीक हम दोकानेपर बैठल छी हँ हँ हँ एकदम बढ़िएँ भाव मिल जेतै आँय हँ हँ हँ सभ पौधा उपलब्ध हइ यहाँपर अना अनारोके पौधा छै हँ हँ आके अहाँके जौन पसन्द हैत तौन आ कऽ लऽ जायब हम दोकानेपर बैठल रहब